बचपन में हम कई खेल खेला करते थे जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन कबड्डी इत्यादि तथा मैं मुख्य रूप से हॉकी खेला करता था जिसके लिये मैं बहुत अधिक उत्साहित रहता था हम प्रत्येक शाम को ग्राउन्ड पर जाकर हॉकी खेला करते थे तो तब प्रैक्टिस किया करते थे जहां हमारे कई दोस्त कई दोस्तों के साथ में हॉकी खेलता था तथा हॉकी से मैने अपने जीवन में लीडरशिप स्किल टीम बिल्डिंग अनुशासन इत्यादि गुण सीखे हैं तथा जब बारिश का समय रहता था तब हम फुटबॉल खेला करते थे और कभी कभी सुबह के समय कबड्डी या क्रिकेट भी खेल लिया करते थे परंतु मुख्य रूप से हम शाम के समय प्रत्येक दिन हॉकी खेलने के लिये जाया करते थे हॉकी का खेल बहुत ही फ़ास्ट खेल होता है जिसमें कि शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक क्षमता की भी आवश्यकता होती है इसमें कई नियम होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है और इस खेल को खेलते समय अत्यंत सावधानी की भी आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें दुर्घटना घटित होने की संभावना भी अत्यधिक होती है और आपको किसी भी समय किसी भी तरह की चोट भी लग सकती है हॉकी के खेल में सबसे ज़्यादा स्किल्स की आवश्यकता होती है क्योंकि ये स्किल बेस्ड खेल है अगर आपके पास अच्छी स्किल होगी तो आप इस खेल में आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ स्टेमिना की भी अत्यंत आवश्यकता होती है अगर आपमें स्टेमिना है तो आप इस खेल में अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं और हॉकी का खेल बहुत चुस्ती फुर्ती का खेल है तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी लैज़ीनेस दिखाते हैं तो आप इस खेल को अच्छे तरीके से नहीं खेल पायेंगे